बिहारक नागरिक राजनीतिक प्रक्रियामे विशेष रुचि रखैत छथि जेना मतदानमे मतदानमे अग्रसर रहैत छथि आओर प्रचार जे छै अपन अपन मतके हिसाबसँ पार्टी विशेष खास कऽ कऽ राष्ट्रीय या राज्य स्तरपर जातिगत भावना से भऽ जाइत अछि वर्ग विशेषके भावना भऽ जाइत अछि ईसभ छै दिक्कत लेकिन भागेदारी पूर्ण रूपसँ रहैत छनि कोनो नेताके अयलापर भाषण सुनय लेल लोक जाइत छथि रैली होइए आओर पञ्चायती चुनावमे सभसँ बेसी जनसम्पर्क होइए से सभ छै ओहिमे अग्रसर बिहारी नागरिक रहैत छथि